खुलल पानिमे सुरक्षाके लिए लोक हेलय हेललक या पानि चालू हइ जे बुझलक जे हम एहिमे बचबै केना दम नहि फुलतै तऽ ओ या कोइ टीला भेट गेल तऽ उहाँ पे गेली आ कोइ पेड़ हइ तऽ उहाँ पौधा पकड़ि कऽ अटकि गेल नहि कोइसँ एकर साधन नहि हइ नहि मिलल तब ओ व्यक्ति की काम हमसभ कयली जे चित्त भऽ गेली चित्त भऽ गेली तऽ दुनू पैर चलबय लगली आओर हाथकेँ भाँजय लगली इशारा करी पानिकेँ टारय लगली आओर पानी यदि पूरब जा रहलै हँ तऽ यदि पैर हाथ चलाते चलाते थाकि गेली तऽ ओ पानिएपर किछु ही देर स्थायी भऽ गेली स्थायी भऽ गेली पानि चित भऽ कऽ पैरसँ पानि मारली हाथसँ पानि टारली टारते टारते टारते हमसभ किनारा लागि गेली किनारा गैल लागि गेली एहि लऽ कऽ हमसभ सुरक्षित या पोखरि होय या तालाब होय बान धारमे भी हमसभ हेलली तऽ पैर हाथ नैका नहि भेटल तऽ पैर हाथ चलबैत रहली ताकि ओहिमे डुबयसँ बचि गेली